جی ہاں میں بہت سارے کھانے پکانا جانتی ہوں اور جیسے کہ میں بریانی پکا لیتی ہوں بہت اچھی شاہی کباب بنا لیتی ہوں شاہی پنیر بنا لیتی ہوں پیلے چاول بنا لیتی ہوں چھولے بٹورے بنا لیتی ہوں میں کئی طرح کے کھانے بنا لیتی ہوں اور میں جو کھانے بناتی ہوں وہ سب کو پسند بھی آتے ہیں سب مزے سے کھاتے ہیں ٹیسٹ لے لے کر کھاتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانوں کھانوں کو عمدہ سے عمدہ کھانا بنائیں تاکہ سب اچھے سے کھائیں اپنی پسند کا کھانا وہ کھائیں اور وے آسان کھانے یہ ہیں کہ چاول ہیں جو کہ جلدی بن جاتے ہیں اور آسانی سے بن جاتے ہیں کھچڑی ہے دال دال ہے اور جیسے بریانی ہوگئی مشکل ہوتی ہے تھوڑی شاہی پنیر ہوگیا شامی کباب ہوگئے یہ تھوڑے مشکل ہوجاتے ہیں